बिलकुल किए तऽ पहिने अहाँके जे हमरा गाममे मधुमक्खी पालन के अहाँके जे छै लोग ओते नहि बुझै छलै बारे मे लेकिन आब अधिकतर आदमी जे छै अधिकतर नहि अखनो बहुत कमे आदमी मधुमक्खी के पालन कऽ कऽ ओहिसँ काफी सारा जे छै से मतलब एक तऽ मधुमक्खी के मधु बहुत सारा काम आबै छै संगे ओहिसँ धन उपार्जन सेहो बढ़िऑं भऽ रहल छै ओहिके संगे रोजगार के सेहो एक तरह सँ व्यवस्था बनि रहल छै आओर एहि लए एक आदमी दू आदमी नहि मतलब अभी फिलहाल एहि बीच मे काफी आदमी एहि के प्रति जे छै से अहाँके अपन जागरूक देखेलथि हँ आओर आब ओ सब आदमी मिल कऽ चाहैत छथि जे मधुमक्खी पालन या फेर मच्छी पालन जे भी किछु छै एहिसब व्यवसायके आगाँ बढ़ायल जाय आओर करल जाय जाहिसॅं कि किछु रोजगारो होइ आओर ई अपने अहाँके विकासो होइ अय सबसे